जैसा कि हमें पता है हिन्दी हमारी मातृत्व भाषा है और वो हमारी पहचान है मगर कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती है कि आज का दौर अंग्रेजी भाषा है और हमें अंग्रेजी आनी चाहिए इस वजह से भी आजकल अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में ही देना चाहते हैं मगर मेरा मानना है कि हम अपनी हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने देश राष्ट्र की पहचान करा सकते हैं क्यों जब हमारी मातृत्व भाषा हिन्दी है तो हम और भाषा को सीख के ग्रहण करें क्या हम अपने हिन्दी भाषा में हमारा मानना है कि हम हिन्दी भाषा में अपनी बातों को अगले व्यक्तियों को समझाने में ज़्यादा सक्षम होके ना कि इंग्लिश में और हम हमारा मानना भी है कि हमें हिन्दी भाषा ही अपनी पहचान के लिए रखना चाहिए